मध्य प्रदेश में लोक संस्कृति हमारे यहाँ मट मंदिर के सामने सिखाई जाती है उनेत्र सिखाया जाता है और संस्कृति सिखाई जाती है मट मंदिर के सामने बच्चों को सिखाते हैं जिसको सीखना है वे बच्चे सुबह से सुबह सात बजे से दस बजे तक जाते हैं और सीखते हैं संस्कृति उनेत्र लोकप्रिय संस्कृति केन्द्र प्रदर्शन स्थल हमारे यहाँ मट मंदिर के सामने होता है वहाँ सिखाया जाता है नेत्र कार्यक्रम भी सुबह सात बजे से दस बजे तक सिखाया जाता है नेत्र कार्यक्रम संस्कृति स्कूल सब पूरे कार्यक्रम यहीं सिखाए जाते हैं बड़े बड़े ग्राउन्ड में सिवनी बड़े ग्राउन्ड में सिखाया जाता है नेत्र कार्यक्रम बड़े ग्राउन्ड में सिखाया जाता है